हा हलो हां हलो केरु हा हा मां हा हा हा अवेलेबल आहे हा रेट रेट हर क़िस्म जी थाली आहे पंजाहु वारी सौ वारी ॿ सौ वारी तव्हांखे कीअं खपे घणा आइटम खपनि थालीअ में उन हिसाब सां रेट आहे हा ॿ सौ थाली वारीअ में ॾह आइटम अथव हां भाई चारि भाॼियूं फुल्का चांवर सलाद खटाइण पापड़ ॾही बूंदी हां कुलु ॾह आइटम अथव ॿ सौ वारीअ में हिन खां थोरी वधीक खपे त वधीक आइटम ईंदा भाई हुन में कुझु हा हा हा हा हा

हा हा सभु सभु मिलंदो सभु सर्विस आहे हा हा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 न हुन न हुन जी थोरी अलॻि सां चार्जेस पवंदव वधीक न ॿियनि खां ॿियनि होटलुनि खां घटि पर वधीक न थोरी चार्ज लगंदव हां छो उहे बि भाड़ा वाड़ा ख़र्चु करे ईंदा हुते पंहिंजो टाइम ॾींदा हिन करे हा हा हा हा हा हुन जी बसि जीअं तव्हांखे सम्झि में अचे हुन हिसाब सां भले ॾिजो ॿियो छा पाण में ठही पवंदासीं एॾी काने जीअं बि तव्हांखे सम्झि में आयो कॼो हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा जीअं हुन में कुझु तव्हांखे मिठो बि हा जीअं तव्हांखे हुन में कुझु मिठो खपंदो हा त उन ॾहनि शयुनि मां असां हिकु मिठो रखी करे बि नव शयूं करे वेंदासीं हा हा तव्हांखे मन हुन में मिठो बि खपंदो न ज़रूरु थालीअ में भाई जंहिं महिल जमू थो खपे कंहिं महिल कहिड़ी शइ मिठी थी खपे कंहिं महिल बेसण जी मिठाई खपंदी आहे मोहन थाल खपंदो आहे त हुन में ॿियूं वरी पोइ हिकु आइटम घटि करे नव आइटम ॿिया ॾहों आइटम मिठो तव्हांखे ॾींदासीं जीअं तव्हां एक्स्ट्रा घुरंदौ भई ॾह आइटम एक्स्ट्रा मिठो खपे त थोरी हुन जी चार्ज वधीक लॻंदी हा इन करे इहो तव्हांखे सुठो पवंदो भई हुन मां ई नव आइटम करे हिकु मिठो आइटम करे छॾींदासीं हा चार भाॼियूं ईअं टे भाॼियूं कुझु फ़र्क़ु न पवंदो हा हा सर्विस हिकदमि मस्त हा हा हा तव्हां ॿियनि खे बि ॿुधाईंदव असांजी सर्विस अहिड़ी अथव हा हा हा हा हा हा हिकदमि हा हा ॾेई वेंदा सर्विस हा हा तव्हां उहो कोई ख़यालु न कयो हा हा ठीकु आहे हा हा हा हा तव्हां फ़ोन कयो मूंखे हा ठीकु आहे ओके हा